मुझे अपने पैरेंट्सों को देखकर ख़ुशी मिलती है और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा ख़ुशी मिलती हे खाना बना बनाओ और किसी को खिलाओ और वो बोले बहुत अच्छा है ए और ऐसा नहीं है कि हम अच्छा बनाते ही हैं ऐसा भी है कि कुछ बिगड़ जाए वो भी बता दे तो वो भी ठीक लगता है क्योंकि हम आगे से सुधारने की कोशिश करें और कुछ नए नई चीज़ें सीखने सीखने का सीखने में खुशी मिलती है कोई मुझे सिखाए कुछ नई चीज़ें बनाना और मैं ख़ुद उसको बनाऊँ और बहुत सारे खाए और पर फिर पता चले कि हाँ अच्छा बना बुरा बना अच्छी अच्छी चीज़ें जानने का मन होता है और बहुत सारी चीज़ें बन बनाई भी है जैसे पराँठे दाल बाटी और लड्डू और बेसन के पकोड़े ब्रेड ब्रेड पकोड़े आदि जिनसे अपने पैंरेट्स से खुश भी हो और सोचे कि हाँ हाँ अच्छा बनाया हाँ इसमें कोई तो टैलेंट है और अच्छे अच्छे चीज़ें बन बनाने का मन होता है और खाते हुए रहो और